न मां कॾहिं ईअं खुले आ मैदान में कॾहिं बि झंगली पक्षी कोन ॾिठो आहे न कोई उन सां को आमनो सामनो थियो आहे पर हा जॾहिं ज़ू में वेंदा आहियूं उते घणनि ई तरीक़नि जा पक्षी ॾिठा आहिनि जंहिं में झंगली पक्षी बि हूंदा आहिनि